जोङो बिबार बिफांफोरखौ गायनायाव जोथोन लायाब्लाथ जोबोद खस्थ' जायो बेफोरखौ गायनायाव बिबार बिफांफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोलोम गोलोम बोथोरावथ' जेनेबा गोलोमनायजोंनो बिफां गरमजोंनो बिफांफोरा रानलांनो हमो बेफोरखौ जोङो दै सारै सारै हासार होनानैसो जोङो फोथांनानै लाखिनाय जायो फोथांनानै लाखिनाय जायो आरो गोजां बोथोरावथ' बिफांफोरा गोजां बोथोरावबो जोङो बिफांफोरखौ जेनेबा हासार होनानैनो जोङो लाखिनाय जायो फोथांनानै लाखिनाय जायो आरो जेनेबा थायजौ बिबार बिफांफोरखौ दालाय बसनानै गायनायावबो जोङो जोङो गय बिफांफोरखौबो गायनायाव जोङो जोबोद खस्थ' जायो बेफोरखौ मोजांङै हासार होनानैसो गायनाय जायो आरो बे गय बिफांखौथ' फुलि खालामनानैसो गायनाय जायो जेनेबो जोङो बेखौ मोनथाम खेबथामसो गायस्लायनाय जायो आरो बेफोरखौ गायनायव जोङो संख्रिफोरखौबो होनानै गायस्लायनाय जायो आरो बेफोरनो हासार बायदि रोखोमनि हासार होनानै गायनाय जायो फोथांनानै लाखिनायाव जोङो जोबोद गोब्राब जायो बेनोसै आरो